मौसम मौसम के हिसाब से देखा जाए तो बसंत का मौसम सबसे प्यारा और सबसे अच्छा मौसम होता है इस मौसम में आप कहीं आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वो थोड़ा क्षेत्र गर्म प्रदेश है और मैं मेरी इच्छा है कि मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊँ वहाँ की चीज़ों को देखूँ यहाँ तो खुले मैदान मैंने देखें हैं लेकिन कभी पहाड़ों को नहीं देखा वहाँ बर्फीली चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ वहाँ की हरियाली को देखना चाहती हूँ वहाँ पेड़ों देखना चाहती हूँ और कैसे वहाँ के लोग जीवन जीते हैं उन बर्फ में भी मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती हूँ और मौसम सारे मौसम सही हैं लेकिन मुझे बसंत का मौसम सबसे प्यारा लगता है और बर्फ़ जो कि पहाड़ों पे ही दिखती है इसलिए पहाड़ मुझे बहुत पसंद है पहाड़ों को देखना और वो पहाड़ कितने ऊँचे कितने आकाशों में है कैसे वहाँ के लोग अपने रोजमर्रा ज़िंदगी खाना पीना कैसे इकट्ठा करते है वहाँ के कैसे जानवर वहाँ का जीवन शैली वहाँ का व्यवसाय हर प्रकार की चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ वहाँ पर मैं घूमना चाहती हूँ